हम लोग का हिन्दू धर्म में

शादी ब्याह बहुत रीति रिवाज के साथ किया जाता है शादी में

पहले शादी से पहले तिलक बरईछा हम लोगों में रीति रिवाज के साथ तिलक बरईछा करते हैं पूजा पाठ भी करते हैं

फिर लड़का पूजन करते हैं फिर लड़की पूजन करते हैं

हल्दी है उरदी है फिर मंत्री पूजा है

फिर द्वार पूजा है लड़का के घर पर परिछावन है फिर कन्या पूजन है

फिर वर पूजा भी है

जयमाल है हाँ है फिर कन्यादान है लावा है पानी ग्रहण है कन्यादान है

पूरे सिंदूर दान है फिर पूरे रीति रिवाज के साथ लड़के और लड़की का शादी होती है

विदाई भी होती है

लड़की अपने ससुराल भी चली जाती है फिर ससुराल भी जाने पर पूरे रीति रिवाज के साथ अपने ससुराल भी सब का सेवा सत्कार करती है वहाँ भी पूरे रीति रिवाज के साथ रहती है अपने घर गृहस्थी में खुश रहती है ये हिन्दू धर्म में यह सब बहुत रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है